आजकल छात्रों के लिए सरकार ने इस्कौलरसिप का चला रखा है कोई भी इस्कूल में पढ़ेंगे उसमें हमको इस्कौलरसिप मिलती है जिसके हमको पढ़ाई के लिए सुविधा हो जाती है पैसे कि सुविधा हो जाती है जिससे कम खर्चा आता है और छात्राओं के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं गार्गी पुरस्कार जैसे बढ़िया टेन दसवीं बारहवीं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्ची को इस्कूटी साइकिल इत्यादि चीज़ों कि स्कीमें चला रखी हैं